अॼकल्ह हे टैक्नॉलोजी हेतिरी वधी वई आहे की इहे सभु सभु मोबाइल में ई थिए थो वञे सभु लाइट बिल आहे ॿियो मोटर जा सभिनि जा बिल पाण असां ऑनलाइन कुझु वस्तू घुराइणी अथव सभु ऑनलाइन थिए थो वञे हींअर त सभिनि जे घर में पहिरियों त हिक हिक टीवी हूंदी हुनखे सभिनि जे रूम में हिकु टीवी मोबाइलूं सभु मोबाइल में थिए थो वञे सभु असांखे जेकी वस्तू घुराइणी अथव की मेकअप जो सामान थी वियो की कुझु बि कपिड़ा अथव चश्मा सभु कुझु मोबाइल सभु असां ऑनलाइन घुराए था सघूं हेॾी टैक्नॉलोजी हींअर अॻियां वधी वई अथई सभु मोबाइल में थिए थो वञे